आहो साइंस ने सानूं बड़ा अज्जकल बड़ा ओह् टीच कीते दा सानूं अज्जकल सानूं अज्जकल असें इ'यां फोन आई गेदे साढ़े कोल फोनै च अस कि'न्ना कुछ सिक्खी सकने फोनै च अस अज्जकल मतलब इ'यां पैह्ले ओह् होंदे हे फोनै फोन नेईं करी सकदे हे कुसै गी दिक्खी वीडियो काॅल नेईं होई सकदी ही ते हून अज्जकल ओह् स्हाबै दा नेट ऐसा कुछ पता लगदा गीता पढ़नी होऐ कक्ख वीडियो शीडियो कुछ होई जा घर साढ़े अस दिक्खी सकने वीडियो काॅल वीडियो उप्पर दिक्खी सकने हा यूट्यूब खु'ल्ले दा अस ओह्दे उप्पर दिक्खने टेक्नोलाॅजी इ'न्नी बधी साढ़े इ'त्थें ठीक ऐ हून अस इ'यां मतलब असें इ'न्नी हेल्प लेई सकदे फिर इ'यां होइया वॉशिंग मशीन च कपडे़ धोई सकदे अस टी वी होई गेआ जि'यां हून टी वी बनी दी अज्जकल टी वी फोनै च सब कुछ दिक्खी सकने इ'न्ना साइंस ने सब कुछ करी बैठे दा साढ़ी लाइफ च इ'न्ना कुछ होई दा कोई जि'यां हून अस मतलब बडे़ आराम कन्नै जिंदगी जि'यां ने पैह्लें अस मैह्नत करदे हे लत्तां बांह दर्दा होई जंदिया तां बी कम्म करना होंदा अज्जकल माइक्रोवेव आई गेदे गैसां बनी गेदियां पैह्लें गैसां होंदी नेईं हियां कक्ख नेईं होंदा हा ते हून ओह् बी बनी गेदा ते फिर हून वॉशिंग मशीनां आई दियां फोन आई दे सारा कुछ आई गेदा हून जि'यां जि'यां लोक फोनै च व्यस्त होई गेदे सारा कुछ इ'यां होई दा कुछ लोक शैल कन्नै यूज़ करदे कोई लोक इ'यां मिसयूज़ करदे ते इ'यां गै जिंदगी चला दी ऐ कन्नै हून अज्जकल असें कोई पूजा शूजा आरती शारती गानी होंदी कुसै गी नेईं औंदी अज्जकल अज्जकल लोकें कु'न आरतियां गा दा अज्जकल बच्चे ध्यान दिंदे नेईं इ'न्ना पढ़ाई शढ़ाई च घ्यान देआ दे अज्जकल उत्थें पूजा पाठ करदे बच्चे तो बी अज्जकल यूट्यूब उप्पर कोई भजन गाना होऐ ते ओह् बी यूट्यूब खो'ल्लदे फोन चलांदे अज्जकल ते उत्थें वीडियो दिक्खदे साइंस ने अज्जकल कि'न्ना कुछ तरक्की करी लेई दी ऐ अज्जकल पक्खे बनाई ओड़े दे ए सी बनाई ओड़े दे अज्जकल एह् होंदे हे पैह्ले जमान्ने ई पक्खे पैह्लें अस बूह्टे थ'ल्ले पक्खियां गै झोल्लदे रौहंदे हे पक्खियां गर्मी च पक्खियां करी करी पक्खियां च रौहंदे हे हून जि'यां होइया असें ओह् बी दिक्खे केह् आक्खदे उसी होंदे केह् बने दा अज्जकल ओह् सामनै लग्गे दे होंदे लाइटां होइयां पैह्लें लाइटां निं होंदियां हियां लोकें अज्जकल ऑटोमैटिक दरवाजे लाॅक स्कैन आह्ले साइंस ने बनाई ओड़े दे ऐं एह् कु'त्थें होंदे हे पैह्ले जमान्ने च पैह्ले खु'ल्ले दरवाजे होंदे हे पर्दे लाने ते ओह् बी कुसै लाने कुसै नेईं लाने होंदे हे ते कपडे़ दे पर्दे बनांदे हे ओह् ते उ'ऐ थ्होंदा हा इक टाइम लोंके गी रुट्टी थ्होई जंदी ही बड़ी गल्ल होंदी ही ओल्लै लोक अपने खेत्तर होंदे हे अज्जकल सब्जियां बूह्टे शूटे लाए दे होंदे नेचुरल अज्जकल सब कुछ लब्भी जंदा नेचुरल अज्जकल साइंस ने बड़ा कुछ बनाई ओड़े दा अपने आप सब्जियां सब कुछ लब्भा दा सब कुछ इद्धर उद्धरा लब्भी जंदियां अज्जकल ते ऑनलाइन ऑनलाइन अज्जकल आं अज्जकल फ्लिपकार्ड होइया इ'यां सब्जियां बी ऑनलाइन मंगवाई लैओ घर बैठे दे सब कुछ आवा दा सब्जियां थुआढ़ी आवा दियां केह् केह् चीज निं आवा दी अज्जकल साइंस ने कि'न्ना कुछ करी ओड़े दा टेक्नोलाॅजी बधी दी लोकें दी अज्जकल इ'यां जिंदगी बस हून जिंदगी लोकें दी इजी होई दी साढ़े ताहीं लाइफ जां मतलब पैह्लें इ'यां लोक हिल्लदे हे अज्जकल बमारियां तां आइयां बमारियां लेई लेदियां लोकें पर चंगी गल्ल ऐ कि कोई बचारे बुड्ढे बजुर्ग हून जिं'दे बच्चे नेईं होंदे हून ते उं'दे ताहीं ते खरा सगुआं घर बैठे दे समान आई जंदा हून जेह्डे़ जवान बच्चे अज्जकल ओह् बी इ'यां होई दे इ'यां बैठे दे रौहंदे ढूसर बनी गेदे घर बैठी बैठी उं'दा बी कोई कम्म काज करने दा मन करदा नेईं दो कदम चलना ओह् बी स्कूटी लेइयै जंदे स्कूटियां होइयां गड्डियां होइयां फिर अज्जकल एह्बी चली दा फिर प्रैसां चली दियां कपडे़ प्रैस करने आह्लियां अस कोयले आह्ले होंदी हे लोहे आह्ली कोले पाइये ते प्रैसां करदे हे अज्जकल जमान्ना चेंज होई दा ऐ अज्जकल प्रैसां आई गेदियां ऑटोमैटिक लाइट आह्लियां ऐं अज्जकल पता नेईं केह्डे़ ब्लूटूथ आई गेदे गाने बजदे आं अज्जकल मेरे मुडे ने एलेक्सा लाई दी घर ओह् बी टेक्नोलाॅजी दिक्खो साइंस कु'त्थें पुज्जी इक एलेक्सा बनाई दी ओह् सब कुछ ऑन करी दिंदी पक्खा ऑन करी दिंदी गीजर ऑन करी दिंदी गीजर होई ते पानी गर्म करी दिंदे गीजर एह् अज्जकल एह् फायदा होऐ दा लाइफ च कि'न्नी चंगी गल्ल होई दी साढ़े ताहीं